ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہمارے زندگی کو بہت زیادہ بدل دیا ہے بہت تھوڑے چیزیں نہیں بلکہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنی مشکل زندگی کو آسان کر چکے ہیں جیسے کہ پہلے ہمارے گھروں کے اندر مسالے مکسی پر پسا کرتے تھے لیکن اب وہ مکسر مشین میں پستے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے یہاں ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا تھا لیکن ٹیکنالوجی نے ہماری اتنی مدد کی کہ اس نے ہمیں فریج مہیا کرائی اور ہم اس کے استعمال سے اپنے گھروں میں پانی کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں انٹرنیٹ ایک بہت اچھی چیز ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے دور بیٹھے رشتہ داروں سے کال کرنے کے لیے ان سے فون پہ بات کرنے کے لیے ہم انہیں ویڈیو کال کر لیتے ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی سہولیت ہے کہ یہ ہمیں مہیا ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ہم اپنے دور بیٹھے رشتہ داروں سے ہمیشہ ہمیشہ رابطہ میں رہتے ہیں ٹیکنالوجی سے اتنی مدد ہوئی ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے اپنی بکنگ پیکنگ ادائیگی خریداری بینکنگ ہمیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے ہم ہر چیز انٹرنیٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں کچھ خریدنا ہو انٹرنیٹ کی مدد سے کر دیتے ہیں انٹرنیٹ نے ہماری بہت ہی زیادہ مدد کی ہے